ہیلو جی میری ڈاکٹر یوگیش صاحب سے بات ہو رہی ہے مٮٔی میری ڈاکٹر مجھے ڈاکٹر یوگیش صاحاب سے بات کرنی ہے

اصل میں میں نے آپ کے پاس ابھی میں پچھلے ویک بھی آیا تھا دِکھانے کے لیے فیور ہُوا تھا مجھے ابھی تک اُس میں کچھ خاص فرق نہیں ہے اب پھر کل پھر ہو گیا نہیں ابھی تو نہیں رکھی آپ ٹیبلیٹ لِکھی تھی میں نے بس وہی یوز کر لی تھی

اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کھانے وغیرہ میں

چلیے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں کرتا ہوں پھر اگر کچھ فرق نہیں ہوتا پھر مجھے آپ کے

جی جی ٹھیک ہے بھی تھینک یو ڈاکٹر صاحب